हा हिकु दफ़ो मां पंहिंजे घर में कुझु सब्जी ठाहे रही हुअमि ऐं उहा सब्जी कंहिं ॿारनि जे उन में जंहिं कम में मां हुअमि या कंहिं मूंखे हुन टाइम ते कंहिं ॿिए कंहिं माण्हूअ सॾु कयो हुओ ऐं मां हुननि जे कम जे लाइ निकितमि त परपुट मुंहिंजी सब्जी हुते निकिरी वई हुई ऐं उहा सब्जी मुंहिंजे हेठां थोरी जली वई हुई ऐं उन जे करे सब्जी जो सवाद न बदिले हिन जे लाइ मां तुरंत ई हुन ग़लतीअ खे सुधारण जे लाइ ईअं कोशिशि कई हुई की सब्जी मथां मथां जी जेकी हुई उहा कढी करे हेठां जे पोशन खे मां हुन खे रवाना करे छॾियो हुओ या हुन खे मतिलबु हुन शइ खे पूरी तरीक़े सां बिगिड़ण न ॾिनी हुई ऐं ॿिए ई थांव में मां तुरंत हुन शइ खे विझी करे हुन ग़लतीअ खे कोशिशि कई हुई की भई जेकी शइ बिगिड़ी आहे उहा पूरी तरीक़े सां ना बिगिड़े या पूरी तरीक़े सां ख़राब न थिए त हेटां जे पोशन खे अलॻि करे या हुन सब्जीअ खे हिकु अलॻि थांव में विझी करे हुन खे मां कोशिशि कई की सुठे तरीक़े सां ठाहे छॾियां उन ई तरीक़े जी काई हिकु तरीक़े जी हिन में मूंखे हिकु ॿी हिकु दफ़े में मां कुझु चपाती ठाहे रही हुअमि ऐं हुन में मूंखे सब्ज़ियुनि जेको मां परोंठो ठाहे रही हुअमि आलूअ जो हुन में मुंहिंजो थोरो नमक वधीक पइजी वियो हुओ त हुन में मां कुझ बि न ग़लति कंदे उन ग़लतीअ खे सुधारण जे लाइ ॿ ॿिया जेके पया हुआ साइड ते आलू हुननि खे मां स्लिप कटे करे या हुननि खे हुन पोशन में यूज़ करे हुन नमक खे मां हुन जे अंदरु पूरी तरीक़े सां ठाहे छॾियो जीअं हुन जे करे ॿियनि तरी ॿेअनि खे तकलीफ़ न थिए या त पोइ मां जेमा अटो ॻोहियो हुओ हुन में मां नमक न विधो हुओ जंहिंजे करे आलू परोंठो मुंहिंजो बिगिड़ो बि न ऐं घर में शांती रहिजी आई ऐं घर में मुंहिंजे नैगेटिविटीअ जो माहोल बिल्कुल बि न थियो हुओ